हैलो हैलो हाँ जी हम थाना आए हैं हम वैशाली ज़िले में बाहर से आए हैं और आपके वैशाली ज़िले के संबंध में कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद हमको तो आपके वैशाली ज़िला का एक मौसम का रूप ही अजब दिखाई दिया और बड़ी गर्मी लग रही है बरसात का मौसम आना चाहिए जो कुछ राहत होता वैसी ढ़ीड नहीं है तो क्या आपके बै वैशाली का क्या हालचाल है इसके संबंध में कुछ कहना है

जी जी जी

थोड़ा सा ना अच्छा

हाँ मैं इसलिए पूछा अभी पूछने का कारण यही था कि जब ऐसे मौसम में आपके वैशाली ज़िले में ऐसे सुहावना मौसम में जब इतनी गर्मी दिखाई देता है तो इस से पहले क्या रहा होगा यही अंदाज़ हुआ है जो आपसे मैंने पूछा और कहना है आपके यहाँ पर बीमारी का क्या इसीलिए बीमारी विमारी नहीं लग जाती है कुछ फैला है या कुछ ऐसी नहीं न बातचीत है

चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे इतनी इच्छा थी बात करने के लिए आपने बहुत अपना किमती समय दिए और ज्ञान देते रहेंगे वैशाली ज़िले के निरक्षण के आँगन में हम हूँ हाँ

ठीक है थेंक यू